جی ہاں لاک ڈاؤن میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہوا تھا کیونکہ کہیں جانا اونا نہیں پڑتا تھا اسی لیے موبائل کے آن لائن پڑھائی کرتا تھا کوئی لیپٹاپ سے سب کمپیوٹر سے لوگ کام کرتا تھا پڑھتا بھی تھا یہاں کا وہاں یہاں کا وہاں بھی کرتا تھا پڑھائی بھی بہت کم گیا تھا کیونکہ اسکول مدرسے سب بند ہو گیا تھا اسی لیے بعد میں کہا نہیں بچے کا پڑھائی رکنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہی اسی لیے گھر بیٹھے بھی آن لائن پڑھائی کیا اور اچھا بھی لگا کہ بچے سامنے میں بھی ہے اور پڑھائی بھی ہو رہا ہے پڑھا پڑھا پڑھانا چاہیے اسی لیے لاک ڈاؤن میں بہت تکلیف بھی ہوا تھا بہت پریشانی بھی ہوا تھا بہت موبائل بھی استعمال ہوا تھا موبائل کے ذریعہ سے پڑھنا سارا کام کرنا اچھا بات ہے اچھا بھی لگا تھا گھر بیٹھے سب کام ہو رہا ہے اسی لیے لاک ڈاؤن میں کمپوٹر لیپٹاپ بہت استعمال کیا گیا تھا سرکار ہر چیز بند کر دیا تھا کہیں جانا آنا نہیں تھا آدمی گھر میں رہتا تھا اسی لیے تکلیف بھی ہوا اچھا بھی ہو گیا کہ بچہ گھر بیٹھے پڑھا پڑھا پڑھ لکھ بھی لیا پڑھتا بھی لکھتا بھی تھا اچھے سے رہتا بھی تھا نظر کے سامنے مدرسہ اسکول بھی سب بند ہو گیا تھا